जय झूलेलाल भैया असां तव्हांखे हिकु नओं लेफ़टॉप ऑनलाइन ऑडर कयो हो इहो लेफ़टॉप मां रद थो करणु चाहियां तव्हां मूंखे इहो डिलीवर न कजो मां पंहिंजे लेफ़टॉप पंहिंजे ऑनलाइन दुकान जी वेबसाइड ते मां पंहिंजे अकाउंट में लॉगिन कयो रहियो आहे मां पंहिंजे ऑडर हिस्ट्री सेक्शन में हिनखे ख़ारिजु करणु थो चाहियां तव्हां खां मां इहो गुज़ारिश करणु थो चाहियां की तव्हां हिनखे ऑडर के केंसिल कयो